सूखा पड़ जाने पर हम लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करता करना पड़ता है जैसे कि फसल नहीं उगते हैं तो घर में बहुत सारी प्रोब्लम्स होती है बहुत सारा सारा नुकसान होता है और बारिश नहीं होती है बहुत धूप होता है तो इसलिए फसल नहीं उगती है बहुत सारी प्रोब्लम का सामना करना पड़ता है और किसी भूमि की हानि कृषि लगाते हैं जैसे कि हमारे फसलें फसलें नहीं उगती हैं फसलें नहीं उगती है तो हम लोगों को बहुत सारी परेशनी होती है खाने पी पीने के लिए और बारिश नहीं होती है हमारे उपजाऊ फसल नहीं होते हैं हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमने पानी नहीं होता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं फसल उगते नहीं है और कीट कीट जैसे कि गाय गायों गाय और भैंसों की कीट जो होती है गोबर ये सब हम डालते हैं फसल नहीं होता है उसपे कीटनाशक कीटाणु लग लग जाते हैं तो उस जैसे कि यूरिया खाद डाई पोटास ये सब डालते हैं अगर घास है उग जाते हैं तो घास की दवा डालते हैं इससे फसल ठीक हो जाती हैं